राजस्थान में मनोरंजन के बहुत सारे स्थान व ज़िले हैं स्थान जैसे हमारा सिनेमा हॉल रेस्टोरेन्ट क्लब क्लब जहाँ पर हम बहुत सारे खेल खेलते हैं नाच गाना करते हैं और ज़िले जैसे अजमेर कोटा अलवर